यस मैम नीता बोलिए सर मैम वो मैं मैम बाहर थी इसलिए बुक नहीं ला पाई सॉरी मैम वो मेरी बुक मतलब एक्चुली मैं बाहर चली गई थी इसलिए आना नहीं हुआ इसलिए मैंने बुक नहीं ला पाई थोड़े दिन में हम लाके दे देंगे ना अभी इस समय थोड़ा हम बाहर थे इसलिए नहीं ला पाए जैसे हमारा आना होता है हम ला देंगे बुक आपके पास मैम ऐसा मत करिए ना हम कहाँ से दे पाएंगे शुल्क लाके जमा कर देंगे मैम ऐसा मत करिए ना हम लाके दे देंगे बुक पर शुल्क मत लगाइए हम अभी दो चार दिन में आपकी बुक वापस लाके दे देंगे तो मैम हम लाके दे देंगे ना ऐसी कोई बात नहीं पर हम बाहर थे इसलिए नहीं ला पाए मैम मैम हम समझ रहे पर हमारे पास भी हम आ नहीं पा रहे ना हम कोई जरूरी काम से बाहर है जैसे ही आना होता है हम ला देंगे बुक उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हम नहीं ला पाए बट हम ला देंगे टाइम पे अभी ठीक है मैम हम ला देंगे बुक यस मैम ला देंगे ठीक है मैम ला देंगे